सोनभद्र जिले में मुख्य शैक्षणिक स्थान बहुत सारे हैं उसमें से सबसे अधिक मुख्य शैक्षणिक स्थान सेन जोसेफ़ स्कूल सोनभद्र जिले का सबसे टॉप स्कूल है यहाँ पे बच्चों को बहुत सारे अवसर दिए आते हैं यहाँ पे स्कूल कालेज बहुत सारी यहाँ पे व्यवस्थाएं दी गई हैं यहाँ पे कोलेज भी है विश्वविद्यालय भी यहाँ पे है व्यावसायिक भी है प्रशिक्षण भी दी जाती है स्कूल में कितनी फ़ीस है कितनी महंगी फ़ीस है कुछ सस्ती फ़ीस हैं लेकिन सेन जेसेफ़ स्कूल आदि ऐसे थोड़े बड़े स्कूलों में अधिक फ़ीस लगती हैं और आदि प्राइवेट जो थोड़े छोटे स्कूल हैं उनमें कम फ़ीसें लगती हैं यहाँ पे सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला पाठ्यक्रम यहाँ की हिंदी और इंग्लिस है यहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं लेकिन सबसे टॉप स्कूल में सेन जोसफ़ ही है यहाँ के लोग अपने बच्चों को कोई अमीर या कोई गरीब है तो अपने सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहता है और कोई छोटा है तो वो कम फीसों में अपने छोटे स्कूल में पढ़ाना चाहता है बच्चों को यहाँ की मुख्य जिले शैक्षिक संस्थान बहुत सारे हैं और यहाँ पे प्रशिक्षण बहुत ही अच्छी दी जाती है